اردو زبان بہت ہی پیاری زبان ہے بہت ہی عمدہ زبان ہے اردو زبان پورے دنیا میں بولی جاتی ہے اردو زبان کا ایک ایک لفظ اچھا ہے ایک ایک لفظ پیارا ہے ایک ایک لفظ خوبصورت ہے مثال کے طور پر خوش آمدید السلام علیکم وعلیکم السلام جیسے درخواست میرے گھر پہ ایک مہمان آیا اور وہ ہمارے یہاں تشریف لائے وہ بیٹھے ہم ہم نے اس سے کہا السلام علیکم میں پوچھنے لگا بھائی آپ کا کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں تو انہوں نے انہوں نے مجھ سے پوچھا انہوں نے مجھے جواب دیا و علیکم السلام پھر کہا بھائی تمہارا کیا حال ہے ہاں میں ہم بھی کہے ہمارا حال ٹھیک ہے انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں ہم نے بتایا کہ میم یہاں پڑھتے ہیں یہاں پڑھتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ بہت اچھے وہاں بہت ہی اچھے بہت ہی پیارے وہ مجھے اس طرح سے مجھے اپنے دعاؤں سے نوازنے لگے میم ہمارا حوصلہ بلند کرنے لگے اور کہنے لگے بھائی تو بہت اچھے ہو اسی طرح اور آگے بڑھو اور اردو سیکھو اور سکھاؤ اسی طرح اردو زبان بہت ہی پیاری زبان ہے بہت ہی عمدہ زبان ہے جو پورے دنیا بھر میں بولی جاتی ہے